میرے یہاں لوگ زیادہ تر كشمیر لندن بنگلور كولكاتہ دبئی لكھنؤ اور بہار بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جیسے غازی آباد دہلی پرانی دہلی لال قلعہ انڈیا گیٹ آگرہ تاج محل فتح پوری پرانی لال قلعہ فتح پوری جامع مسجد چاندنی چوک ایسے ایسے جگہیں ہیں جو گھومنے كے لیے لوگ ہم بہت جاتے ہیں اچّھا لگتا ہے گھومنے میں اسے گھوم پھر كے آتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ یہ جگہ ایسی ایسی تھی مزہ آیا گھوم كے ہمیں وہاں پہ زیادہ تر تو انسان كشمیر جب جاتے ہیں تو پتا تب بتاتے ہیں كہ بھائی وہاں پہ تو برف كی سلی میں نہائے وہاں كے برف ہی اتنے برف ہوتے زندہ ایک ہوتا ہے مرا ہوا جس میں سے پانی ابلتے ہوئے چشمے نكلتے ہیں ایک دم ٹھنڈے انڈے ایک دم چلڈ مزہ آتا ہے نہانے میں وہ پھر اس كے بعد بتاتے پھر وہاں پہ پھر موٹے ووٹے جیكیٹیں پہننی پڑتی ہے اور پتہ چلے لوٹے میں پانی بھر كے ركھ دیا وہ جم گیا تو گرم كر كر كے استعمال كرنا پڑتا ہے وہ پانی كھانا ركھنے كے بعد جو ایسی ٹھنڈی ہوتی تھی كہ ایک دم فریج میں ایک دم چلڈ كر كے ركھ دیا میں نے جو كبھی چار دن كے بعد بھی خراب نہ ہو ایسی ہو جاتی تھی كھانا اس لیے گرم كركے فٹافٹ كھانا پڑتا تھا بناؤ نكالو كھا جاؤ بس یہی ہے وہاں پہ اور وہاں كے فروٹس وغیرہ تو ایپل یہ سب تو كھانے میں وہاں پہ كشمیر میں مزہ ہی آتا ہے جو پیڑ سے توڑو اور كھا جاؤ آپ واہ واہ كیا مزہ آتا ہے وہاں پہ